भैया मुझे शूज़ देखना था आप दिखा दीजिए शूज़ एक ही चाहिए भैया फ़ोन भैया कुछ यूनिक दिखाइए जैसे कि ऐसे जो कि किसी के पास मिलते ना हों या सब लोग नहीं पहनते हों थोड़ा रेयर में चाहिए जो जैसे कि ऐसी कंपनी का दिखाइए जो किसी को पता ना हों या फिर थोड़े अच्छे यूनिक दिखें भैया मुझे दिखा दीजिए मैं देख लूंगी तो मैं अच्छे से देख लूंगी कि मेरे लायक हैं हाँ तो मैं इसे पहनकर देख लेती हूं वैसे मेरे पैर में ये आ भी नहीं रहा है मेरे पैर में ये आ नहीं रहा है लग रहा है मुझे कि नहीं आ रहा है नहीं आप ऊंचा बड़ा दिखाइए और थोड़ा अलग दिखाइए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं देख चुकी हूं या किसी के पास है

भैया मेरा साइज़ सेवन नंबर है तो आप वो वाला दिखा दीजिए सात नंबर इसी तरह जो आप बता रहे वो हाँ भैया इसे दिखाइए

इसमें कलर थोड़ा अच्छा वाला दिखाइए ना भैया यूनिक दिखाइए थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव दिखना चाहिए थोड़ा अट्रेक्टिव दिखना चाहिए हाँ रेड या फिर येलो ब्लैक दिखा दीजिए भैया फिर परपल होगा तो वो दिखा दीजिए हाँ कंपनी चलेगी न भैया दिखाइए बस अच्छी रहना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी रहना चाहिए थोड़े चलने भी चाहिए शूज़ मैं लेके जाति हूँ लेकिन क्या है कभी कुछ कंपनी के अच्छे नहीं रहते चलते नहीं तो चलने वाला रहना चाहिए

हाँ दिखा दीजिए मुझे लिबर्टी के पहनने में तो ठीक है भैया आ रहे हैं वैसे पैर में ठीक आ रहे हैं अच्छे हैं वैसे इसका प्राइस कितना है भैया आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ना प्राइस इतना महंगा थोड़ी है बट ऐसे केसे मैं तो आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ आपके पास आते रहती हूँ तो आप कम तो कर ही सकते हैं बिलकुल चलिए ठीक है आप बोल रहे हैं वैसे क्वालिटी वगैरह तो अच्छी है ना इसकी हाँ ठीक है तो भैया अब आप बोल रहे हैं कि अच्छी है तो मैं लेजा लेती हूं क्योंकि मैं तो आपकी शॉप में ही आउंगी अगर ये कुछ होगा तो फिर आपको ही बताऊंगी ठीक है भैया तो आप इसे पैक कर दीजिए ठीक है